جی بولیے جی جی جی جی جی جی بالکل نئے موبائل ملتے ہیں بتائیے کون سے چاہیے جی جی ہے ہمارے پاس جی

کیش میں بھی ہے لون پہ بھی ہے جی قیمت ہے وہی ہے تیئس ہزار روپے جی نہیں ایک منٹ ایک منٹ چالیس ہزار روپے ہے ان کا سوری دوسرے کا بتا جی چالیس ہزار روپے ہے

جی ان سے بیٹری بیک اپ ہے وہی چھ ہزار اور کیمرے ویمرے کی بات کرے تو بہت اچھی خاصی کیمرہ ہے اس کا فوٹو اچھے خاصے اس فوٹو سے کیمرہ والے فوٹو سے کہیں فوٹو ووٹو لیں گے تو اچھا خاصہ فوٹو آ جائیں گے آپ کے ویڈیوز وغیرہ میں سلو موشن وغیرہ سب چیز اچھا خاصہ ہے اس کی ڈسپلے وغیرہ بات جی جی بہت اچھے موبائل اس کا ڈسپلے وغیرہ کے بارے میں بات کر لیا جائے تو سب چیز ملیں گے اور پھر اس کے ساتھ ایک ڈبے کے ساتھ چارجر کے ڈبے وغیرہ ملیں گے ایک پن ملیں گے آپ کے اور پھر فون کے ساتھ وہ گلاس ملیں گے اوپر سے لگانے فری فری سب چیز اگر آپ لیتے ہو تو پھر کچھ گفٹ وغیرہ بھی مل سکتے ہیں آپ کو

جی جی گارنٹی بھی ہے جیسے ایک سال کی گارنٹی ہے جی جی اس کا چارج وہی ڈیڑھ چوبیس گھنٹے تک جی جی اگر آپ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو چوبیس گھنٹہ اگر نہیں دیکھتے صرف کال کال کریں گے تو تین دن چل چل سکتی ہے آرام سے تین دن تک چار دن تک آرام سے چل جائے گی صرف کال کال پہ جی جی جی جی کمپنی سب چیز دیں گے ہم آپ کو ڈبے کے ساتھ سب چیز دیں گے ہم سب چیز اوریجنل دیں گے سب چیز اوریجنل دیں گے ہم آپ کو آپ آئیے لے جائیے پہلے اس کے بعد جی چلیے چلیے ٹھیک ہے آپ آئیے ایک کسٹمر ہے اس کو دینا ہے کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئیے آپ